موسم کے اوپر ایک جو تو بڑا سبزی کا مارکٹ ہے پھر کپڑے کا مارکٹ بولیں گے تو ادھر گاندھی مارکٹ ہے آ آزاد نگر میں اور ہر جمعہ کے دن راجہ بہادر کے قلعہ کے پاس جو ہے تو سبزیوں کا مارکٹ صرف جمعہ کے دن بڑھتا ہے تو دن بھر وہاں پر آس پاس کے کسان آتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک جے ٹی اسکول کے پاس ایک چور بازار ہے یا لوکھنڈ مارکٹ ہے تو وہاں پر بہت ساری سیکنڈ ہینڈ برتن اور مشینری اور اوزار مل جاتے ہیں اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں گروسری اور سبزی کی قیمتیں تو اتنی بدلی ہے کہ بالکل آسمان کو چھو گئی ہیں آن لائن شاپنگ کے بارے میں آ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ چیزیں جیسے جو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں وہ آن لائن منگا لینے آن لائن کا آپسن ہونے کہ وجہ سے آپ ہمیں منگ منگانے میں آسانی ہوتی ہے ادروائز لیکن جنرلی ان کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں تو سبزیاں اور مجھے مجھے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے روز مرہ کی چیزیں آ آس پاس کے کرانے سے یا سبزی مارکٹ سے لیں یا پھر جو روزانہ سبزی بیچنے والے ٹھیلہ لے کر آتے ہیں ان سے لیں تو ہم ان کی مدد کر سکیں گے آ اگر ہم یہ چیزیں مال میں جا کر یا پھر آن لائن وغیرہ خریدیں تو پتہ نہیں اس میں تو کن کا فائدہ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے جو ایک دم قریبی بولیں گے سو سائٹی کے ممبرز ہیں ان کو تو فائدہ شیو یقیناً نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس لیے میں آن لائن چیزوں کی بارے میں بہت زیادہ خریدنا پسند نہیں کرتی ہاں جیسے کچھ کچھ ایکسکلوزیو چیزیں ہیں اگر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو کچھ جیسے کہ چیز چیز کی ویرائٹی ہوگئی یہ یہ تو ہمارا گاؤں چھوٹا ہونے کہ وجہ سے نہیں اویلیول ہوتی ہے یا بہت سارے ایسنز بولیں گے یا بیکنگ وغیرہ کہ کچھ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں ہمارے گاؤں کی گروس کسی گروسری اسٹور میں یا نہیں ملتی ہیں تو پھر اس کی اس اس ان حالات میں آن لائن کا آپشن ہونے کہ وجہ سے کافی آسانی ہو جاتی ہے